सुबह सुबह उठना है और गाय को खिलाना है मकई का गट्ठा मकई का घास बर्सिन ये सब खिलाना है और फिर बाँध के हटा देना है धोना है छोड़ देंगे उसके बाद तीन बजे पानी पि पिलाना है और उसके बाद खाना भी देंगे सब कुछ देंगे नाद धोकर और ये सब ये सब करना है महीना दो महीना में इलाज भी कराना है फिर शाम होगा पाँच बजे तो हटा देंगे नाद पर से और उसके बाद हम गाय काे दूहे दूहेंगे और उसके बाद सेंटर पहुचाएँगे फिर होगा काम नहीं तो फिर रात में अपने बाँध देंगे फिर सुबह उठेंगे उसके बाद काम करेंगे नाद धोएँगे गट्ठा अथि सब कुछ मिलाएंगे सूखा नहीं खाएगा ऐसे ऐसे थोड़ा नमक दे देना पड़ता है सब कुछ करना पड़ता है और इतना बात करना पड़ता है फिर अपना काम में हम लग जाते हैं फिर कम जब हो जाता है तब फिर हम गाइन कम करते हैं यही सब ये सब होता है ये सब जानवर को बहुत पसंद है साबुदना और सब ये सब पसंद है तब मिलाते हैं खिलाते हैं फिर अपना टाइमली धो देते हैं ठंडा पानी पिलाते हैं सुबह कल चलाकर सब कुछ करना